हँ हम नहि कहाँ फोन लगेलियै होटलपर हँ होटलेपर लगलै हन बोलू की चाही ऑर्डर खाए पियैवला कोन चीज चाइनीज सामान रखै छियै अण्डा रोल छै चिकन बिरयानी छै मटन हाण्डी छै इसभ छै रोटी परोठा इसभ बनै छै

चिकन बिरयानी एक प्लेटके दाम छै एक सए तीस रुपैआ ह्म्म एक सए तीस रुपैआ तऽ ऑर्डर कतेक कए गो कए गो लेबै ई बतैयौ ने तुरन्त पहुँचा देतै ओहिमे कोइ टेंशन नहि तुरन्त पहुँचा देतै डिलिवरी बॉय तुरन्त पहुँचा देतै पाँच मिनट दस मिनटमे दू प्लेट तऽ रुपैआ ऑनलाइन देबै कि कस्टमरेकेँ देबै जे पहुँचबै लए जेतै ओकरे देबै घरपर हँ कस्टमरेके द देबै तऽ दू प्लेट तऽ दू दू प्लेटके भऽ गेलै दू सए रुपैआ ओ आओर जे नाश्ता हइ तऽ दू सए साठि रुपैआ होलै दू सए साठि रुपैआ कस्टमरकेँ दऽ देबै ई नहि कि नहि देबै हँ जादा हो गेल तऽ कस्टमरकेँ दऽ देबै आरो कोइ दिक्कत होतै तऽ आरो किछु लेबै तऽ लिअ आरो जनमे भेज देबै एक्के साथ जेतै समान लेने चलि जेतै आरो कोइ अण्डा रोल अर किछो आ तऽ एड्रेस ओ ऑनलाइन करबे करबै एड्रेस अपन लिखि कऽ मतलब ऑनलाइन अपलोड करि देबै हमरा लग अयतै हम भेज देबै ओन ओनेलाइन तऽ काम हइ हँ फोन करि देलियै ने हम जानि गेलियै बस भए गेलै ऑनलाइन करि दियै हमरा डिलिवरी बॉय लग चलि जेतै डिलिवरी बॉय ऑर्डर देतै जे बनाए कऽ लेकर दस मिनटमे अपने घरपर पहुँच जेतै से हँ अण्डा रोल आर ई ई जे तोरा एन्ने चलै होतै चालिस रुपैआ पचास रुपैआ हमरा एन्ने तऽ चलै छै साठि सत्तरि रुपैआ चलै छै सत्तरि रुपैआ एगो अण्डा रोलके सामान बढ़िआँ जेतै एसन नहि छै कि खराब जेतै गरम सामान जेतै ई नहि कि दू दिनका उगरल धरल रहतै ओ नहि गरम सामान जेतै बढ़िआँ सामान जेतै खायमे भी स्वादिष्ट लगतै सामान बढ़ियाँ देबै हमर होटल नामी छै एसन नहि छै नहि ककरोसँ पुछि लेबै कोइ बताए देत हँ लए लेबै एहि लेल जानबे करै छियै कि बढ़िआँ सामान दै छियै तऽ ओहिमे कोइ टेंशन रुपैआ दूगो जादा लगतै लेकिन सामान बढ़िआँ मिलतै ओहिमे कोइ कमी नहि कए गो अण्डा रोल दए देबै दू गो अण्डा हँ दूगो मटन हाण्डी हँ आरो किछो ठीक ठीक ठीक ठीक भेजै छी